नमस्कार नमस्कार हाँ यार दुकान तो हमारी है बहुत बड़ी है सोरूम है सोरूम है और रेट क्या सही अब रेट जो मतलब सही होने वाले होंगे वो बिल्कुल लगेंगे सही रेट अच्छा कम्पनी कौन सी चाहिए हमारे पास जैसे रुपानी है रुपानी में चप्पल है जूते हैं और बाटा के हैं बाटा के हैं

अच्छा फ़्लाइट भी है हमारे पास अब

अच्छा फ़्लाइट भी है तो फ़्लाइट का क्या करोगे रुपानी के ले लो वो सस्ते में पड़ जाएँगे हाँ अच्छा होता है रुपानी का अरे ये मान के चलो रुपानी का अगर लोगे अब लेडीज में जेन्स में लेडीज में लोगे तो डेढ़ ओढ़ सौ का पड़ेगा जेन्स में एक सौ चालीस एक सौ चालीस तीस

हाँ रेट बराबरी है बच्चों बच्चों का जूता बाटा का पड़ेगा आपको कम से कम एक हजार रुपये का

और क्या दो जोड़ी और ऐसा काहे न करैं कै फिर कितने में ले भैया हाँ बच्चों का रेट अलग है अच्छा तौ बाटा के ले लो बच्चवा के बच्चा के मान के चलो चार वार सौ का पड़ ही जाए ओ और तुम्हार नौ सौ लागी चलो ठीक है आ जाओ फिर दोपहर में यार दोपहर मा अहै आ जाओ ग्यारह बारह बजे तक का